सरासनस्रा आसामा मोनसे कालसारेल इभेन्ट मोनसे रायजो बेयाव गोबां रोखोमनि जाति हारि माहारिफोर थायो बेवहाय मोनसे डाइभारसिटि स्टेट होनना बुंनो हायो बेयाव साउथनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल सेन्ट्रेल इन्दियानिफ्राय लानानै बेयावहाय गुबुन गुबुन जेनाखि नर्थ इष्ट गासैखौबो जों बेयावहाय जों मोनसे बे आसामावनो जों मोननो हायो दा बेनिनो माखासे इभेन्टसफोर थाहैबाय बे जाति हिसाबै बर'फोरा मागो आरो बैसागो आरो खेराइ फोरबो आरो गुबुन गुबुन मोनसे काति फोरबो बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो जेब्लानाखि माघ मासनि सेथि दिनावनो मागो फोरबो बेखौहाय बर'फोरा सानथाम सानब्रैनि थाखाय बाहायनाय जायो आरो बे मस्ट प्रबेब्लि जानुवारि फरटिन फिफटिन सिक्सटिन बेखौहाय मानिनाय जायो आरो मोनसेया जाहैबाय बैसागो बैसाग दानखौहाय बे समाव मानिनाय जायो आरो बियो इंलिसाव बा इंलिस केलेन्डार हिसाबै बियो एप्रिलनि सैद' फन्द्र बे बोथोराव जानाय जायो आरो बेनि उदेस्स'वा जाहैबाय जेब्ला बोथोराव बोथोरनि सोलायनायजों बिफां लाइफांनि गाब सोलायनाय आरो बिजों मा मोनदांनो हायो बर'फोरा जे गोदान बोसोर बोसोराव जिहेथु बिफां बिलाइफ्राबो सिरिनानै गोदान मोनसे बिलाइ होयो गोदान बिफांफोर दालाइफोर रोदोमो आरो बिखौ लानानै मोनसे गोदान बोसोर हिसाबै रंजानानै बे बैसाग दानखौ बैसागो बा गोदान बोसोर फोरबो होन्नानै बर'फ्रा बेखौ मानियो आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै बर'फ्रा गावसिनि कालसार राव माखासे कालसारेल रिसुयेलिजम जायखौनाखि बुङो जेरै मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय गामि गामि मोसानाय सेंग्रा सिख्ला लोगो लानानै मोसानाय माखासे ट्रेडिसनफोरखौ बे टाइमावहाय खालामनाय जायो आरो गोबां बर'फोरा बे टाइमावहाय मा खालामनाय जायो गावनि देदसिनफोरखौ मान बाउनाय खुलुमनाय आरो मोसौफोरखौ थुखैनायनि उनावहाय बेनो मा खालामनाय जायो लाव आरो फान्थाव बायदिसिना आरो माखासे खुगा मेथाइफोरखौ रोजाबनाय रोजाबै बै समाव फोरबोखौ मानिनाय जायो बेखौ गासै बैसागुखौ स्नि दानसिमहालागै बर'फ्रा मानियो स्नि दानसिमहालागै आरो एसे मास गोदान बोसोर हिसाबै बियो बैसाग मास हिसाबै फुरा बे मानिजायो बेनो जाहैबाय बर'नि मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय काति फोरबो काति फोरबो होनना बुङोब्ला मेक्सिमाम बे टाइमाव मायनाव फोरबोखौ बुंनाय जायो बर'फोरा जे टाइमाव बर'फ्रा एग्रिकालसारजों थाग्रा हो आबादजों नांथाबना थाग्राखाय बर'फोरा बे टाइमाव गोबां रोखोमनि आबाद मावो दा बिदिनो बे टाइमाव काति फोरबोआव जेब्ला माया गोदानै थरायो फिथाइ होनो लायो बे टाइमाव मोनसे काति फोरबोखौ मानिनाय जायो बेनो जाहैबाय मायनाव बरायनाय आरो बे टाइमावहाय काति फोरबोआव जाहैबाय बर'फोरनिया दुब्लिफ्राव गायनाय माय आबादफोरनि सायाव मोनसे मानिनाय बिसोरखौ माने बेखौ लानानै मोनसे बरायनाय मायनाव बरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो बेखौ सानसेनि थाखाय मानिनाय जायो आरो मालाबा बेखौ साननैनि थाखाय अबसार्भ खालामनाय जायो आरो मानिनाय हिसाबै बेखौ मोनाबिलियाव दुब्लिफ्राव मा खालामनाय जायो आवाथि बाथि सावनाय जायो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि रिसुयेलफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव बायदि महरै बानायनाय जायो